हेलौ

औ औ

औ औ जेनेबा नोङो बेंगलनिफ्राय फैदों ने औ जायखिया नोङो बेंथलसिम बेंथलसिम फैदो बेंथलनिफ्राय फैनानै नोङो बेंथलसिमथ' गारिनि जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय आरो नोरै बेंथलनिफ्राय बिमा दैलामसिमबो गारिनि थेनसन आनो गैखाया ओमफ्राय आरो बिमा बादखाङाब्ला हले एरैनो गारि मोनगोन मोना माने लामानि कनदिसना बहुथ गाज्रि नालाय गारि मोननो बहुत थान जायो ओमफ्राय नै दाथ' एसे दैयाबो लैबाय नालाय एसे बिदिनो टट' मोनो एरै बेंथलनि सानजाजों फैदो नाव बारनानै नोङो टट' मोनो आरो टट'जौं फैदो नोङो जेनेबा नोङो नावफारजों फैगोन ना

फैनो हागोन दे उसबिदा गैया जेनेबा एरै बारखांब्लानो मोनफैगोन ओमफ्राय जेनेबा नों माब्ला फैगोन हा औ औ औ औ औ दे औ औ जायखिजाया नोङो बेंथलसिम फैदो बेंथलनिफ्राय नोङो ओरै सानजा मोखां माबाजों फैदो अट'बो मोनो ओमफ्राय टट'बो मोनो ओमफ्राय नोङो नाव बारदो नाव बारनानैहाय एरैहाय बोरैबाला नोङो थाबायनांगोनबो बोरैबाला नोङो टट'बो मोनगोन बिदि आरो माने लामाया गाज्रि नालाय खस्थ' बहुथ खस्थ' आरो जोंनि एरै गामि गोथौआव